شادیوں میں اور بڑی تقریبات کے دوران پانی کی ضرورت کو پورا کرنا ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے پانی کے مؤثر انتظام کے بغیر مہمانوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لہٰذا پانی کے انتظام کے لیے مختلف اقدامات اور تدابیر اختیار کی جاتی ہیں تاکہ کسی قسم کی دقت نہ ہو تقریبات کے دوران بڑی مقدار میں پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے بڑی پانی کے ٹینکرز کا انتظام کیا جاتا ہے یہ ٹینکرز تقریب کے مقام پر وقتاً فوقتاً پانی فراہم کرتے ہیں ٹینکرز کی تعداد اور ان کی آمد کا وقت پہلے سے طے کیا جاتا ہے تاکہ پانی کی قلت نہ ہو پانی کے کولرز اور واٹر ڈسپینسر مختلف مقامات پر لگائے جاتے ہیں یہ کولرز عام طور پر فلٹر شدہ پانی فراہم کرتے ہیں جو پینے کے لیے محفوظ ہوتا ہے مہمان آسانی سے مختلف جگہوں پر جا کر پانی حاصل کر سکتے ہیں جس سے انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا بوتل بند پانی کا انتظام بھی ایک ضروری حصہ ہے بڑی تعداد میں پانی کے بوتلیں مختلف مقامات پر رکھی جاتی ہیں تاکہ مہمان آسانی سے پانی حاصل کر سکیں بوتل بند پانی پینے کے لیے محفوظ اور آسان ہوتا ہے اور مہمانوں کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کچھ تقریبات میں موبائل واٹر واٹر اسپینشرز کا استعمال بھی کیا جاتا ہے یہ اسپیشنرز تقریب کے مختلف حصوں میں پانی کی پانی کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں موبائل و موبائل واٹر اسپینشر میں پانی کے کولرز اور ڈسپینشر شامل ہوتے ہیں جو مہمانوں کو پانی کی فوری دستیابی کو یقینی بناتے ہیں پانی کی سپلائی کے لیے مخصوص اسٹاف مقرر کیا جاتا ہے جو پانی کے ٹینکرز ڈسپینش اور کولر کو وقتاً فوقتاً بھرنے اور مہمانوں کو پانی فراہم کرنے کا کام کرتے ہیں یہ اسٹاف پانی کی سپلائی کو مؤثر طریقے سے منظم کرتے ہیں اور کسی بھی قسم کی کم کمیابی کو فوری طور پر پورا کرتے ہیں پانی کے زیاں کو روکنے کے لیے مختلف تدابیر بھی اختیار کی جاتی ہیں مثلاً پانی کی بوتلوں کو ضائع کرنے کے بجائے دوبارہ بھرنا اور مہمانوں کو پانی استعمال میں احتیاط برتنے کی ترغیب دینا یہ تدابیر پانی کی بچت میں معاون ثابت ہوتی ہیں اور تقریب کے دوران پانی کے قلت سے بچنے میں مددگار ہوتی ہیں بعض اوقات بڑے فلٹیز فلٹریشن یونٹس کا بھی انتظام کیا جاتا ہے یہ یونٹس پانی کو صاف اور پینے کے قابل بناتے ہیں فلٹریشن یونٹس کی موجودگی میں مہمانوں کو صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکتی ہیں پانی کی سپلائی میں کسی قسم کی کمیابی کی صورت میں بیک اپ پلان بھی بنایا جاتا ہے بیک اپ پلان میں ایک اضافی ٹینکرز کا ٹینکرز یا بوتل بند پانی کا انتظام شامل ہوتا ہے یہ پلان تقریب کے دوران کسی بھی غیرمتوقع صورتحال سے نمٹنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے پانی کے مؤثر انتظام کے لیے تقریب کے منتظمین کو پیشگی تیاری کرنی ہوتی ہے منتظمین تقریب کے مقام کا جائزہ لیتے ہیں اور پانی کی ضرورت کا تخمینہ لگاتے ہیں اس کے بعد مختلف تدابیر کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے تاکہ پانی کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے شادیوں اور بڑی تقریبات کے دوران پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مختلف اقدامات اور تدابیر اختیار کی جاتی ہیں ان میں بڑی پانی کی ٹینکرز واٹر ڈسپینسر بوتل بند پانی موبائل واٹر اسپینشرز مستقل اسٹاف پانی کی بچت کی تدابیر فلٹریشن یونٹس اور بیک اپ پلان شامل ہیں مؤثر منصوبہ بندی اور انتظام انتظام کے ذریعے پانی کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے جس سے مہمانوں کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا